جہاں پر میں رہتی ہے اس علاقے میں کافی مسلمان ہیں جو کہ ہم بھی مسلمان ہی ہیں اور مسلمان دھرم ایک بہت اچھا رلیزن ہے اس رلیزن میں بہت سی روایتیں ہیں جو پہلے سے چلتی آ رہی ہیں جو کہ سبھی لوگ بہت اچھے سے نبھاتے ہیں جیسے کہ دعائیں مانگنا اور رمضان وغیرہ پہ ریلی وغیرہ نکالنا اور مسجدوں میں بچوں کی دعوتیں کرنا اور باہر بھی جایا کرتے ہیں اپنی عبادتوں کے لیے جیسے مدینہ مکہ یہاں پر بھی لوگ کئی عمرہ وغیرہ کرنے جاتے ہیں اور بیس دن یا ایک مہینے تک کچھ کر آتے ہیں وہاں پر جانے سے مانا جاتا ہے کہ اپنی ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں اس لیے لوگ دور دور بھی جایا کرتے ہیں ویسے تو جہاں دیکھو ویسے تو کہا گیا ہے کہ جہاں دعا مانگو گے وہیں قبول ہوگی لیکن کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں ہم جاتے ہیں تو وہاں ہماری دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں اور یہ روایات ہماری پرانے زمانے سے ہی ہمارے باپ دادا کے یہاں سے چلتی آ رہی ہی جسے ہم بخوبی نبھاتے ہیں